जय झूलेलाल जय झूलेलाल ए टी एम काड खपे त तव्हांखे बैंक अची करे फॉम सबमिट करिणो पवंदव मैडम ए टी एम मैडम ए टी एम अने डेबिट कार्ड हिकु ई हूंदो आहे अगरि तव्हां ए टी एम कार्ड जो फॉम भरदव त तव्हां उनसां डेबिट बि मिलि वेंदव अगरि तव्हां ए टी एम काड जो सही सां उपयोगु कयो त तव्हांजो फ्रॉड न थींदव अने टी एम काड सेफ काड आहे छो की हूअ केश मनी सां त सुठो आहे ए टी एम काड डिजिटल मनी आहे असांॼो

अगरि तव्हां ए टी एम काड लाइ अप्लाए कयो था बैंक में फॉम जमा करायो तव्हांखे ए टी एम काड मनी मशीन ते वञी काड इन्सट करे जनरेट करिणी अथव हिक पिन जंहिंजी ओ टी पी ईंदव पोइ तव्हां हूअ ओ टी पी विझंदव त तव्हांजो ए टी एम कार्ड चालू थी वेंदव अगरि तव्हांजो ए टी एम काड गुम थी वञे त पोइ केहिंजे ग़लति हथनि में लगी वञे त तव्हांखे तुरंतु ज बैंक खे जानकारी ॾियणी हूंदी आहे ताकि तव्हांजो ए टी एम काड बैंक ब्लॉक करे सघे अने हिक दफो ए टी एम काड ब्लॉक थी वियो त तव्हांजो कोई गैर लाभ न उठाय सघंदव ए टी एम काड जो डेबिट काड सां आहिनि असां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करे सघंदा आहियूं डेबिट काड जो पिन हूंदी आहिनि अगरि हू असां ऑनलाइन विझूं अने सी वी विझू् त असांजो ऑनलाइन पेमेंट थी सघंदो आहे डेबिट काड सां तव्हां ए टी एम काड सां तव्हां वठी सघंदा आहियो तव्हांखे उन लाइ क्रेडिट कार्ड लाइ अप्लाए करिणो पवंदव अगरि क्रेडिट काड लाइ तव्हां अप्लाए कयो था त हिकु सिम्पल इंटरस्ट रेट लगंदो अथव पोइ तव्हां बैंक में ईंदव फॉम भरंदव त बैंक जा करमचारी तव्हां ॿुधाइंदव घणा इंटरस्ट रेट लगंदव अगरि अगरि तव्हां काड हाणे अप्लाय था कयो त मिनिमम थ्री टू फाइव इयर्स तव्हांजो काड हलंदव न कोई कोन्हे इनजो कोई नुकसानु कोन्ह अथव हा